ठाणा डिस्ट्रिक्ट में घणे ई वडियूं हॉस्पिटलूं आहिनि सरकारी हॉस्पिटलूं बि आहिनि ऐं दान धर्म ते हलणु वारियूं बि हॉस्पिटलूं आहिनि इनमें घणियूं मशीनियूं आहिनि ऐं डॉक्टर मशीन मरीज जो रोग सम्झी करे ऐं सुठो इलाज करे कंदा आहिनि ऐं तंदरुस्तु करे छॾींदा आहिनि ऐं कोविड जे टाइम ते बि हॉस्पिटलिनि जो ॾाढो सुठो ध्यानु रखियो वियो सैनेटाईज़ बि कयो हो साफ़ सफ़ाई ध्यानु रखियो वियो हो ऐं मास्क बि फ्री में विरहाया हुया ऐं ऑक्सीजन जो सिलेंडरनि जो बि सुठो बंदोबस्तु कयो हो जे मरीज खें ऑक्सीजन घटि पई पए त हुन ऑक्सीजन लॻाए हुनखें हिकदमि ठीकु पिया करे छॾण ऐं सुठो ध्यानु रखियो मरीजनि जो ऐं सुठियूं हॉस्पिटलूं आहिनि असांजे ठाणा डिस्ट्रिक्ट में